चिड़ियाँसँ इएहसभ फाइदा छै कि से मतलब आबै छै चिड़ियाँ तऽ तनिके बढ़िआँ लगै छै कोयल भेलै फुदकी भेलै फेर कौआ भेलै नीलकण्ठ भेलै आरो कोयल भेलै इसभ चिड़ैयाँके मतलब नाउँ अथि होइ छै मयूर पङ्ख भेलै इसभ भेलै आ मयूर पङ्ख मतलब मतलब बढ़िआँ रहै छै मयूर पङ्खमे ओकर सभ चिड़ैयाँके बारेमे सुग्गाके सुग्गा केना रखाए कऽ छै सुग्गा कनिक आवाज भोरे अपन नहयलहुँ सुनयलहुँ सीताराम सीताराम करै छै तऽ ओ सुग्गाके आवाज बड़ी बुलन्द रहै छै मतलब सुग्गाके इसभ बढ़िआँ देखि कऽ हमरा खूब अच्छा लगै छै सुग्गा इएहसभ मतलब चिड़ियाँके घरमे तेना कऽ सभ चीज देखलियै ने तऽ उएहसभ हमरा आर बढ़िआँ लगलै कि से कौआ चिड़ैयाँ घरमे बनल रहतै ओहि चलते चिड़ैयाँ कौआ नीलकण्ठ सभ मतलब रहै छै फुदकी रहै फुदकी रे सभ चिड़ैयाँ मतलब बढ़िएँ रहै छै इसभ हमरा सभदिन बढ़िआँ बेसी पसन्द पड़ै छै सुग्गाके घरमे गेलाके बाद इएहसभ पसन्द पड़ै छै